जय झूलेलाल जी मां साइना कॉलेज मां लाइब्रेरीयन मैम थी ॻाल्हायांव हा अॼु तव्हां बुक वठी विया हुयव हुन मां मैथ जी ऐं एसएसटी ऐं इंग्लिश जी खपे पई ॿिया ॿार घुरण आया हुया बाक़ी सभु त ठी्कु आहे पर हे टे बुक खपनि पियूं ही हे वारी त तव्हांखे एक्सट्रा डंॾ लॻंदव तव्हांखे पंज रूपिया पर ॾे अथव हा मिली त वेंदियूं पर तव्हांखे ॿुधायणो पवंदव कहिड़ी कहिड़ी खपेव जीअं असांखे असांजे हिते कॉम्पेटेटीव एक्ज़ाम ॾाढा सारा आहिनि यूपीएससी थी वियो एसएससी थी वियो बैकिंग थी वियो त तव्हांखे हुनमें बु ॿुधाइणो पवंदव कहिड़ी कहिड़ी खपेव पोइ असां हुन अनुसार घुराइ ॾींदासीं तव्हांखे तव्हां प्रिंसीपल सर तव्हां प्रिंसीपल सर खे लिस्ट ठाहे करे ॻल्हाए करे ॾेई छॾिजोनि हुओ घुराइ ॾींदव त तव्हांखे एसएससी लाइ बि सॼी बुकूं खपनव ऐं ॿियो तव्हांजो जो कोर्स अथव हुन लाइ बाक़ी अ तव्हांखे एमएस वड में टाइपिंग ईंदी अथव छा त हिते मतिलबु टैस्ट थियण वारो वारो अथव हिक महीने में जी बाक़ी हिते फ़ोटो कॉपी बि थींदी अथव अगरि कें कैंपस ॾाढो वॾो असांजो ऐं ॿाहिरि वञण लाइ बि ॾाढो टाइम लॻंदो आहे कंहिंखे अगरि कराइणी हुजे ऐं कराइ था सघो हिते ॿ रूपिया पर ॿ ॿ रूपिया पर पन्नो अथव और चार्ज

तव्हां ॿुधायो हा ठीकु आहे तव्हांखे कराइणो हुजेव त हा हा ठीकु आहे तव्हांखे मूंखे ॿुधाइजो ऐं बाक़ी जे स्टाफ खे न ठहंदी अथव हे फ़ोटो कॉपी मशीन हलाइण तव्हां मूंखे ॿुधाइजो मां करे ॾींदीमाव तव्हांखे ॿुधो मां तव्हांजी हिक ॿ बुकूं रिन्यू थी करे रखांव पर सॼी न थी पाईंदव हुनखे तव्हांखे चार्ज ॾियणा पवंदव हुन लाइ